ٹیکنالوجی نے اپنا قدم تعلیم کے تعلیم میں بہت ہی اچھی طریقے سے پھیلایا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ بکس کے لیے شاپ پہ جایا کرتے تھے لیکن ابھی کے ٹائم میں لوگ گھر بیٹھے بکس کو اپنے گھر پہ منگا سکتے ہیں پہلے کے ٹائم میں لوگ نارمل بورڈ کا یوز کر تے تھے ٹیچر نارمل بورڈ بورڈ کا یوز کرتے تھے لیکن اب اب کے زمانے میں ٹیچر اسمارٹ بورڈ کا یوز کرتے ہیں جس سے بچوں کو پرھنے میں یا کسی ایمیجس کو دوبارہ لانے میں اس کو مٹانے میں اور اس کو کاپی پیسٹ کرنے میں ٹیچر کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی لوگ اب آن لائن کلاس بھی کرتے ہیں آن لائن بیچ خریدتے ہیں جس سے لوگوں کی پرھائی گھر میں اور اچھی سے اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے لوگ آن لائن کلاس کرتے ہیں بہت ہی ہر ایک سبجیکٹ کے الگ الگ ٹیچر ہوتے ہیں لوگ وہاں سے پڑھاتے ہیں اس کو ٹیچر پی ڈی ایف دیتے ہیں کچھ ایسی بہت سی ایسی چیز ہے جس نے ٹیکنالوجی نے اپنے تعلیم میں بہت ہی ہیلپ کی ہے بیسیکلی تعلیم کا ٹیکنالوجی سے کچھ ایسا رشتہ ہے کہ ابھی کے ٹائم میں پاسیبل نہیں اب نارملی لوگ